हैल्लो नमस्ते रोमा जी में सुनील बोल्ला ना हांजी जि'यां साढ़ी पैह्ले गल्ल होई तुसैं असें इतिहास सनाया जम्मू कश्मीर दा एह् ऐ ओ ऐ हुन मिगी थोह्ड़े रीती रिवाज यां कोई रिचुअल दसगे जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े परफार्म होंदे होन उंदे बारे जेह्ड़ा थोह्ड़ा जानकारी देगे कि मिगी जान ने दी इच्छा ही हां जम्मू जेह्ड़े में जम्मू जि'यां अखनूर साम्बा जम्मू च जेह्ड़े जम्मू डोगरी एरिया होइये हांजी हांजी हांजी

अच्छा

अच्छा ते लोक जेह्ड़ा तारी मारियै पकड़ दे उयै निं ना ए राड़े रुत्त राड़े एह् रुत्त राड़े निं ना न कुतै मतलब एह् उयै त्यार ते नि ना जिह्दे च जिसी राड़े आखदे रुत्त राड़े जेह्ड़े बक्ख बक्ख फसलां गांदे ते उस्सी परवाने जन्दे हांजी हांजी जि'यां अच्छा अच्छ अच्छा अच्छा हां ओहो चलो मिगी तुसैं थोह्ड़ा सनाया मिगी थोह्ड़ा इ'यां डोगरी कल्चर बारे थोह्ड़ा पता लग्गेया कि मतलब एह् वी वी चीजां होंदियां न चलो शुक्रिया